दादा नमस्कार दादा हम आपके यहाँ घूमने आए हैं और हमें यहाँ की जो फेमस जगह है उनको ज़रा घूम दीजिएगा दादा जैसे कि आपके यहाँ इलाहाबाद और लखनऊ में छोटा इमाम बाड़ा हो गया और चंडिका देवी हनुमान सेतु मंदिर और फिर निकल जाओ यहाँ खम्मन पीर बाबा बड़ा इमाम चिड़ियाघर हो गया हनुमान सेतु मंदिर है बालाजी मंदिर खाटू बाबा मंदिर है ये सब जगह दिखाना है दिखा दीजिए बस हाँ वह तो सर अभी आ रहे ठीक है अच्छा जी आप सबसे फेमस जगह आपके क्या है आपके यहाँ की कौन सी है दादा दादा आपके यहाँ की सबसे ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी है हाँ

हमको दादा फिर

दादा हम तो घूमने आए हैं हमको तो यहाँ के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं है हम तो आप ही के हिसाब से चलेंगे आप जहाँ बताएंगे अच्छी जगह वहाँ की तो हम देखने की कोशिश करेंगे ठीक है दादा तो कब आ जाएँ आपके पास आप कब फ्री हो रहे हैं जो हम आएँ ठीक है आप कब फ्री हो रहे हैं जो हम आएँ आपके साथ घूमने चलें कब आएँ दादा आपके पास हम कब कब अरे हम हम तो आज ही आ जाएँ कल आ जाएँ जैसे आप बताएँ वैसे हम आपके पास आ जाएँ

कब आ जाएँ ठीक है तो हमें कल आ जाएंगे हम दीदी और हरमन बाबा है उधर ही सुना है हमने हरमन बाबा हाँ वहाँ भी चलना है पहले हम चंडिका देवी जाएँगे पहले हम चंडिका देवी जाएँगे फिर हनुमान सेतु मंदिर जाएँगे उसके बाद फिर वहाँ वहाँ से फिर आगे निकलेंगे ठीक है दादा नमस्कार दादा